हेलो हमरा भाड़ापर रूम लेबाक अछि रूम एहन हेबाक चाही कि ओहिठिनासँ बच्चाके इसकुल जायके सुविधा होय नजदीकमे इसकुल होय आओर जे छै ह्म्म ह्म्म हँ जेना कोनो मन्दिर तन्दिर रहै पूजा करय लेल हम हँ हँ ह्म्म ह्म्म आओर जे छै से आँय मानेकि लैटरिन बाथरूम किचेन हँ ह्म्म आँय नहि हमरा जे छै से झञ्झारपुरमे चाही हँ आँय लगमा लगमामे नहि तऽ तहन हमरा आवाममे चाही हँ नहि आओर एहन हँ केना की राखै हँ ठीक छै रखै छी ह्म्म ठीक छै राखू